हलो चओ चओ केर थो ॻाल्हाए अच्छा अच्छा मना तव्हां हा असांजे स्कूल में ॼाइ खाली आहे ऐं असांखे जेको सुठे नमूने पढ़ाई कराए सघे ॿारनि खे मना की ज़िंदगी सुठे सुठे नमूने ठाही सघे ज़रूरत आहे उहो तव्हां करे सघंदव अच्छा तव्हां जी पढ़ाई केसिताईं थियल अथव अच्छा एम ए बीऐड एम ए में तव्हांजो विषय कहिड़ो हो अच्छा बीऐड बीऐड में कहिड़ो सबजेक्ट रखियो अथऊं तव्हांजी बीऐड जंहिंमें कई अथव अच्छा अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे हाणे गणित में जेको हूंदो आहे अमुक ॿार पास हूंदा आहिनि गणित खां परे घणे ई ॿार खे तव्हां खे ट्रेन करिणो पवंदो आहे सेखारिणो पवंदो करे सघंदव अच्छा त इन खां सवाइ ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अमुक जेके ॿार हूंदा आहिनि तुफ़ानी हूंदा आहिनि इहे हूंदा आहिनि हो हूंदा आहिनि हुननि खे कंट्रोल करे सघे कंट्रोल करे सघंदव बराबरि आहे असांजे स्कूल में वेकेन्सी आहे ऐं असां चाहियूं था तव्हां जा उत्साही टीचर पिया अचनि ऐं स्कूल जो नालो थिए सिंधी भाषा जो नालो थिए ऐं विद्यार्थी पढ़ी करे अॻिते वधनि असांजे स्कूल जो टाइम असांजे स्कूल जेको टाइम मुजिबि तव्हां खे अचिणो पवंदो ऐं हिते क्लासरुम में सठि विद्यार्थी हूंदा अथव सिंधी जे सठि विद्यार्थी हूंदा अथव ऐं कंहिं कंहिं महिल छाहे त कुझु विद्यार्थीनि खे वधीक पढ़ाई लाइ थोरो टाइम वधीक बि ॾियणो पवंदो आहे त तव्हां ॾेई सघंदव अच्छा तंहिंखां सवाइ तव्हां सेलरी घणी वठंदव उहो ॿुधायो अञां विचार करे चओ तव्हां सेलरी घणी वठंदव या तव्हां वीचार करे चओ सेलरी तव्हां घणी वठंदव अच्छा अच्छा हलो हाणे तव्हां जेका चओ था ऐं तव्हां जी जेकी आहे उनखे ॾिसी करे ऐं असांजी मर्यादा आहे वीहनि खां पंजवीह हज़ार जे अंदरि ॾियण जी पर असां कोशिशि कयूं तव्हां खे पंजवीह हज़ार ज़रूर ॾींदासीं